साढ़े लोकल जेह्ड़े एक्सपीरियंस होइये जेह्ड़े टूरीजम ट्राई करी सकदे पैह्लें नंबर तां फूड़ दी गल्ल करने आं ता इत्थें दे राजमां बड़े बेस्ट होंदे मतलब जम्मू बिच चावल जेह्ड़े बड़े पसंद कीते जंदे भी डांस दी गल्ल औंदी तां डांस बी जेह्ड़ा कुड्ड ऐ जम्मू कश्मीर बिच कुड्ड बड़ा फेमस ऐ मतलब हर कुसै गी पसंद औंदा लोकल जेह्के लोग होंदे तां जेह्के होंदे ओह्बी ट्राई करी सकदे बेस्ट डांस ऐ कुड्ड जेह्दे बिच काफी सारे लोग सर्किल बनाइयै डांस करदे भी हैंडीक्रॉफ्ट हैंडीक्रॉफ्ट जि'यां कश्मीरी शॉल होइये होर खजूर बगैरा बड़े इत्थें पसंद कीतके जंदे न ते होर डोगरी ते एह् डोगरी बगैरा शॉल राजमां चावल होइया कुड्ड होइया एह् बड़ा फेमस ऐ साढ़े जम्मू कशमीर बिच ते अगर कोई बी टूरीजम टआई करगा तां ओह् बड़ा खुश होगा इंदे कोला